एह् फोन न जेह्के पैह्ले जमाने होंदा हा कि फोन नेईं हे होंदे ते मतलब कि बंदे इक दुए कन्नै मिलने बी टैम हा सारा किश बंदे इक दुए घर बी जन्दे हे इक दुए कन्नै मिलदे बौंह्दे हे गल्लबात करदे हे इक दुए गी अपना दुख सुख सनांदे हे जां बड़ा किश कि बन्दे स्याने स्याने बन्दे क्हानियां सनांदे हे कोई किश सनांदे हे अज्जकल दिक्खो कि फोन आई गेदे एह् फोन किन्ना नुकसान करै दे न साढ़ा कि बंदे इक दुए कोल बौह्ने जुगड़ा टैम गै नि ऐ जां मतलब कि दिक्खो कि अज्जकल दे जेह्ड़े बच्चे न स्कूल पढ़ै दे कि ओह् पढ़ने आह्ली बक्खी घट्ट ध्यान फोनै आह्ले बक्खी ज्यादा कि फोन उ'नेंगी देई ओड़ो ते सारा किश ठीक ऐ हून फोनै कोला बगैर रुट्टी बी नि खंदे निक्के निक्के जागत दिक्खी लैओ अजें जम्मे दे बाद च होंदे जां फोन उ'नें पैह्ले चाहिदे ते अगर रोआ दे होङन उ'नेंगी फोन देई ओड़ो भामें दुद्ध उ'नेंगी दुद्ध पीने गी नेईं देओ दुद्ध उ'नेंगी नेईं बी पलैओ कोई चक्कर नेईं ऐ होर दिक्खो तुस कि मतलब पैह्ले जमाने केह् होंदा हा कि स्याने बजुर्ग जेह्के इन्नियां स्हेई गल्लां सनांदे हे स्याने मुंड बौंह्दे हे तां कोई सिक्खने गी चार गल्लां मिलदियां ही कि बंदे कोल तुजुर्बा होंदा हा पैदा होंदा हा बंदे गी बंदा सोचदा हा कि नेईं कि जि'नेंगी हिम्मत मिलदी ही बंदे गी अज्जकल दिक्खो कि स्कूल कालेज पढ़दे अस जन्ने स्कूल कालेज तां बच्चे जंदे तो केह् करा दे जाइयै उत्थै बस्स जाना बजार घूमना शूमना होर फोने 'र खाल्ली गप्प छप्प मारनी ओह्के ओह्के कन्नै बस्स एह्दा किन्ना नुकसान होआ दा फोनै दा मतलब बन्दे दी बन्दे गी बंदे कन्नै गल्ल करने आस्तै टाइम नि ऐ किन्ना नुकसान ऐ इस फोने दा होर एह् फोन साढ़ियां जेह्ड़ियां अक्खी दी अक्खी कमजोर करै दा अक्खी बी कमजोर करै दा बन्दे पूरी मतलब खतम करियै रक्खी गेआ बन्दे गी बन्दे दा इक कि बन्दा बन्दा नी रेहा ऐ